हमरा टी वी चैनलमे अच्छा मतलब कार्यक्रम जे छै बहुत सारा मतलब भाषासभ बहुत सारा भाषा अच्छा लगैत छै जाहिसँ हो गेलय हमरा सभसँ ज्यादा पसन्दीदा भाषा मतलब लगैत छै भोजपुरी भोजपुरीमे कॉमेडीसभ बहुत ज्यादा होइत छै ओकरामे बहुत जादा मनोरञ्जन होइत छै लेकिन इसभ भाषा हमर मतलब इलाकामे मतलब कि क्षेत्रमे नहि बोलल जाइत छै लेकिन इसभ भाषा हमरा बहुत अच्छा लगैत छै मतलब बहुत अच्छा मनोरञ्जन होइ छै हमरा लोकके इसलिए